जय झूलेलाल भईया हा साईं हा बिल्कुलु हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु छा छा खपे साईं दाल फ्राई मिली वेंदो तव्हांखे सेल भाॼी मिली वेंदव बिहु पटाटा हा साईं मिली वेंदो न

हा हा हा हा पापड़ पापड़ पापड़ थी वेंदा फुल्का हा फुल्का फुल्का घणा केंदा हा हा ॾोढो रखिणो आहे ॾिसण ॾोढो रखिणो आहे हा हा हा हा साईं गर्मी गर्मी थी हले त छा कोई ॾही वई रखाइयूं छा मिठे में अॼुकल्ह हेॾे कटनी में साईं माजून फेमस आहे काजू काजू बर्फी बर्फी अथव वरी

जी जी जी जी हा मेसू हा मिली वेंदो मिली वेंदो अच्छा मिक्स मिक्स म मिक्स वैज भाॼी करायांव छा ठीकु आहे ठीकु आहे हा बिहु पटाटा मिक्स तरे तरे कि रस पे करायांव हा ठीकु आहे

थधे में आहे साईं आहे ॾुध ॾुध ॾुध ॾुध मिली वेंदो ॿियों तव्हांखे कोल्ड ड्रिंक चओ कोल्ड ड्रिंक कराए वठूं हा हा हा हा हा हा हा हा पार्सल पार्सल पार्सल कराए ॾियणो आहे घणा माण्हू साईं घणा माण्हू चया घणा माण्हू चयव ठीकु आहे ठीकु आहे मां पंज माण्हुनि जी पार्सल कराए करे की ई

जी हा साईं हा बिल्कुलु चांवर साईं चांवर फ्राई में न नॉर्मल खपनि दालि बि दालि बि ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे साईं ठीकु आहे हे मां कहिड़ी एड्रेस ते मोकलिया जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे साईं बिल्कुलु बिल्कुलु साईं घटि घटि में घटि जीअं ॿिनि ॿिनि ॿिनि घन ॿिनि अ अढ़ाई घंटे खां समय ॾियो ॿिनि अढ़ाई घंटे जो जी जी जी जी जी जी जी जी जी जय झूलेलाल